السلام علیکم السلام علیکم جی آپ الیکٹرانک شاپ سے بول رہے ہیں اچھا وہ پنکھا پنکھا وغیرہ لینا تھا پنکھا تار بلب اور جو ہے اور بھی چیزیں لینا تھا یہ طوفان کا جو ہے طوفان پنکھا لینا ہے اور بلب بھی لینا ہے ساتھ میں اور تار بھی لینا ہے اچھا اس کی کیمت کیا ہے وہ پنکھا کا جو ہے ہاں ہاں دو ایم ایم تار جو ہے اچھا ڈھائی ہزار روپیے کا اور ایک ایم ایم جو ہے اچھا تین ایم ایم بھی تار رکھتے ہیں بلب وہ برا والا لینا ہے

ای سوریہ کمپنی کا بلب نہیں ہے اچھا ڈھائی سو روپیے کا ا ٹیبل پنکھا جو آتا ہے اسے سوڑیہ میں جیسے ہوتا ہے اور طوفان میں ہوتا ہے ٹیبل پنکھا کی بات بول ہیں ٹیبل پنکھا جی یہ سب کیمت کا جو ہے نا پتہ کر کے رکھیے ا او سب کو جو ہے ہم شام میں آتے ہیں آپ کے شاپ پہ ٹھیک ہے ہوں آپ کے دکان کے پاس آتے ہیں شام میں کیمت پتہ کر کے لیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے السلام علیکم